हम पालीसँ शिवकुमार मिश्र बाजि रहल छी अहाँके ट्रैवल एजेन्सी अछि हमरा पता चलल अइ नम्बर हमरा उपलब्ध भऽ गेल हमरा नीक लागल अहाँके हम ताहि दुआरे फोन कएलहुँ हमरा बाबाधाम जएबाक अछि आओर कतहु कतहु घुमबाक अछि जाहिमे हमरा परिवारके किछु सदस्य दस पनरह आदमी जेताह कने पैघ गाड़ी भऽ जएतै ओ आओर बढ़िआँ रहितै पैघ गाड़ीमे कने साफ सुथरा बेसी हेबाक चाही कन्डीशन ओकर ठीक हेबाक चाही कतहु टुटल फुटल नहि हेबाक चाही गाड़ी एहने नहि जे कतहु चलैत चलैत हमर रस्तामे बन्दे भऽ गेल अहाँके ड्राइवर आओर कन्डक्टर जे छथि से कतहु गाड़ी छोड़िकऽ एम्हर ओम्हर चलि गेलाह हमरासबके देखरेख कऽ कऽ लऽ जेताह बाबाधाम कने दर्शनो करब कतहु कतहु आओर घुमब बहुत दार्शनिक चीजसब छै ओहिमे पिकनिको भऽ जेतै परिवारके सब घुमबो करताह लेकिन हँ गाड़ीके कन्डीशन बढ़िआँ हेबाक चाही साफ सुथरा हेबाक चाही गाड़ी समयसँ सेहो हमरा भेजब ई नहि जे हम कहलहुँ कोनो टाइम अहाँ भेजलहुँ कोनो टाइम एहन नहि हेबाक चाही आओर पाइ कि कोना लगतै सेहो हमरा पहिने कहि दिअऽ ओ बादमे किचिर किचिर बढ़िआँ नहि होइ छै एहि दुआरे हम कहब एतेक पाइ अहूँ कहबै नहि हम तऽ एतेक पाइ लेब ओहो ठीक गप नहि हँ गाड़ी जे जेतै तकर टोल टैक्स सब जे छै से अहाँ देबै कि हम देबै तकरो बारेमे पता हेबाक चाही गाड़ी एहन छै जे चारि दिन कमसँ कम ओतऽ रुकतै बाँकी अगर इच्छा हेतै तऽ एकाध दिन आओर रुकि सकै छै तकरो कि प्रोसिजर छै सेहो कहू ओ किराआ बढ़तै कि ओत्ते रहतै सेहो कहब ड्राइवरके भोजन खलासीके भोजन हिनकर अहाँ देबनि या हम देबनि तहिओपर विचार भऽ जेबाक चाही बात भऽ जेबाक चाही एहि लऽ कऽ ड्राइवर कहताह हम भोजन अहीँ सङ्गे करब अहीँ लग करब अहीँ पाइ दिऔ तऽ बादमे सेहो ठीक नहि बात भऽ गेल रहतै तऽ हम कऽ देबनि तऽ कि कोना लगतै से हमरा अवश्य कहू एहि दुआरे जे हमरासबके बाबाधाम जेनाइ अनिवार्य छै आओर समय निर्धारित कऽ देबै अहाँसँ हम अगर बात कऽ लै छी तऽ किछु बयाना सेहो दऽ देब एहिमे हमरो फाइदा अहूँके फाइदा बयाना पकड़ि लेबै तऽ अहाँ किछु एम्हर ओम्हर नहि करबै समयसँ निश्चित गाड़ी भेजबै